हमर परिवार हमर शौकके पूरा करैके लेल हमेशा सहयोग करैत रहै छथि चाहे ओ शिक्षाके विभागमे रहै चाहे ओ हमर हॉबी फोटोग्राफीके विभागमे रहै चाहे ओ हम कोनो और कार्य करी चाहे ओ हम कोनो मनोरञ्जनके कार्य करी अनेक तरहके हमर काममे हमर परिवार हमरा पूरा तरहसँ सहयोग करै अछि आओर हमर परिवारके हमर जे शौक छै ओहो पसन्द अबै छन्हि किएक तऽ हुनका नीक लगै छन्हि जे सभ चीजके हम शौक करै छियै ओहो सभ हुनका सभके भाबै छन्हि तऽ ओ हमरा पूरा तरहसँ हमर कार्यमे हमर सहयोग करै छथि हमर शौकके पूरा करैमे हमर सहयोग करै छथि चाहे ओ ओ इकोनोमिक कन्डिशनके बात हुए चाहे ओ हमरा ज्ञानक बातसँ अगर ओ हमरा समझा सकैत छथि तऽ ओहोसँ हमरा जे छै से समझौबै छथि आओर बहुत तरहके बात छै जाहिसँ हमर ओ शौक पूरा करै छथि हमर